ہیلو ہیلو جی جی میں آپ کے یونیورسٹی کی اِسٹوڈینٹ منتشا بات کر رہی تھی جی میم وہ میری ایک ریکویسٹ تھی کہ میرا نا کل آ کل میں کالج آئی تھی تو میرا فورتھ کلاس میں ہے نا انگلش کی جو میں کلاس تھی وہاں پہ میرا بیگ چُھوٹ گیا ہے آئی تِھنک کلاس میں اور میں مجھے کچھ ٹائم بعد ریلائز ہُوا تو میں واپس وہاں پہ چیک کرنے گئی تو میرا بیگ وہاں پہ نہیں تھا اُس بیگ میں میرا فون میرا والیٹ اور میرے آئی ڈی کارڈس وغیرہ اور بہت ساری کالج کا بھی آئی ڈی کارڈ اُسی میں تھا اور میرا ایڈمٹ کارڈ بھی اُس میں ہی تھا تو پلیز میں پروسیجر جاننا چاہ رہی تھی کہ ہے نا کہ مجھے اپنا بیگ واپس کیسے مِلے گا جی جی اوکے میں آج ہی اپلیکیشن لیٹر ڈال دوں گی اپلیکیشن باکس میں پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جلد سے جلد میری یہ پروبلم سولُو کروا دیں بکاز مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اُس کے اُس میں جو سامان تھا جی جی جی ٹھیک جی جی ضرور جی جی جی میں اچھے سے سب کچھ اِسپیسیفائی کر دوں گی سب مینشن کر دوں گی اوکے اوکے تھینک یُو میم تھینک یُو سو مچ